हलो

अच्छा अच्छा हां किथां किथां किथां पिया ॻाल्हायो हा अच्छा ज़मीन त ठीकु आहे पर कहिड़े लोकेशन में खपे मतलबु कहिड़ी बि एरिया में हा रेट त अलॻि अलॻि ई आहिनि इएं थोरी ख़बर पवंदी तव्हां गॾिजंदव न तॾहिं ख़बर पवंदी आहिनि सभिनी हंधि आहिनि रेट त अलॻि अलॻि आहिनि ऐं बंगलनि जी स्थिति तव्हां खे ठहियल खपे यां ज़मीन खपे अच्छा ज़मीन हा ज़मीन हा ज़मीन मिली वेंदी हा पर हा तव्हां खे अची हिते ॾिसणो पवंदो हर हंधि सिच्यूशन ॾिसणी पवंदी त किथे कीअं तव्हां खे खपे न तव्हां जंहिं जंहिं जिते बि वठणु चाहींदव न उते जी मां कोंट्रेक्ट खे यां प्रोपर्टी डीलर खे चई छॾींदसि के भई चई छॾींदसि त भई त तव्हां खे ॾेखारींदा जिते बि चाहींदव

हा हा हा हा हा हा फीस जे वैशाली में अचो उतां जो ॿुधायांव जे ॿिए कंहिं जो हुजे त उतां जो ॿुधायांव हा हा हा ज़रूरु ज़रूरु

हा हा हा बिल्कुलु अचो तव्हां तव्हां जो वेलकम आहे तव्हां खे सभु तव्हां खे ॿुधाए छॾींदासीं हा हा उहा ई मिली वेंदी वॾा बि मिली वेंदा पैसा त तव्हां खे ॿुधाया वेंदा हा हा हा हा बिल्कुलु उहो त तव्हां ते तव्हां जे मन ते आहे तव्हां जेको बि वठणु चाहियो सही आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल